जों हाथायनि सिफोरखौ जोङो गाननो मोजां मोना जोङो बिदिनो खुन्दुंफ्रा बिदिनो गोफोन जायो गोफोन जानानै थाबनो जियो ओंखायनो जों गाननो मोजां मोना जोङो बिखायनो जोङो गावनो आखाइजों दाननानै जोङो गानो बिदिनो माइदि गोनां आरो फाखुआ जोङो दानानै गानो जोङो खालि जोङो गथ'फोरनिखौल' गथ'फोरनि थाखायल' जोङो बायनानै गानहोयो जोङो जोंनि गाननायखौ जोङो मोजां मोना जोङो निजे सब गावनो दानानै जोङो गानो बिदिनो हाथायनिफोरखौ जोङो मोजां मोना बिदिनो जोंनि दानाय लुनाय गोरोंखायनो जोङो दानानै लुनानै जोङो गानो